جی ہاں پکوان میں بعض اوقات چند خفیہ اجزاء شامل کیے جاتے ہیں جو کھانے کو اور بہتر لذیذ اور مزے ذائقہ دار بناتے ہیں میرے پاس بھی ایسے کچھ خفیہ اجزاء اور طریقے ہیں جس سے میں اپنے کھانے کو اور بہتر بنا لیتا ہوں میں اس کو بتانا تو نہیں چاہتا تھا لیکن آپ کے سوال کا جواب دینا ہے اس لیے میں آپ کو یہ خفیہ طریقہ اور خفیہ اجزاء بتا رہا ہوں جس سے کھانا بالکل منفرد اور لذیذ بن جاتا ہے کھانے میں ہلکی سی لونگ کا اضافہ کر دینے سے آپ کا کھانا بالکل منفرد اور لذیذ بن جا جائے گا اسی طرح زعفران کا استعمال کھانے میں خوبصورت رنگ اور ایک الگ خوشبو پیدا کرتا ہے جیسے کہ پلاؤ پھر کسی میٹھے پکوان میں لیموں کا رس بھی مختلف کھانوں میں تازگی اور تیزی کا ذائقہ شامل کرتا ہے خاص طور پر سلاد میں یہ چند اجزاء ہیں جو میں نے آپ کو بتائے ہیں اور بھی چیزیں ہیں لیکن اس وقت کے لیے اتنا ہی کافی ہے